ہمارے بہار میں جو بہت سارے اڑتیس ضلع ہیں جس میں سے جس میں سے پٹنہ ضلع بہت ہی آگے بڑھ چکا ہے ڈیولپ جسے اور جس سے ہمیں ضرورت ہے کہ اور بھی زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے جیسے کہ بٹنہ میں بہت سارے چیز ہے جو کہ باہر باہر سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ چڑیا گھر تارا منڈل بہت سے بہت کوسٹلی مالس ہیں مہنگے مہنگے مالس ہیں بہت اچھے اچھے وہاں پہ بہت ہی اچھے سامان سامان ملتے ہیں دیس بدیس کے سامان وہاں پہ رہتے ہیں اچھے وہاں پہ ایزلی کوئی بھی سامان مل جاتا ہے اور چڑیا گھر میں ہر طرح کی جانور پائے جاتے ہیں جو کہ انسان موبائل میں دیکھتا ہے وہاں پر جا کے وہ ریلیٹی میں سب کچھ دیکھ لیتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ دیکھنے میں اور پریکٹیکل وہ دیکھ لیتا ہے جائے کہ جس سے اور بھی زیادہ انوبھو انوبھو ہوتا ہے انسان کو دیکھنے میں اور تارا منڈل وہاں پہ بھی بہت مزہ آتا ہے اور بھی سارے دربھنگا ہے پرنیا ہے یہاں سب بھی اچھا اچھا کام ہو رہا ہے پرنیا میں اچھے اچھے ڈاکٹرس ہیں اور بھی زیادہ ہے ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کہ اس میں حصہ لینا چاہیے اور حکومت سے بھی گزارش ہے کہ یہاں پر اور بھی زیادہ اچھا کام کرے کہ ہمارا بہار آگے برھے اور ہمارا نام ہو کہ لوگ باہر سے آئے ہمارے بہار کو دیکھنے کے لیے اور اچھا لگے بہار کا نام ہو اچھا لگتا ہے اور اچھا اچھا کام ہو بہار کو آگے بڑھنا آگے بڑاھانا چاہیے اور ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ برھ چرھ کے حصہ لے اور اپنے بہار کو آگے برھائیں اپنے بہار کا جھنڈا لہرائیں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ سب اور پٹنہ تو ویسے ہی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور پٹنہ میں بہت ہی پرانا انتراشٹریہ ہوائی اڈا جے پرکاش نرائن ہوائی ہوائی اڈا ہے وہاں پر دربھنگا میں بھی ہے اچھا لگتا ہے